जेह्का साढ़े रियासी दा मश्हूर रुट्टी ऐ ना जेह्की मलव साढ़ा रियासी दे लोग बड़ी खाना पसंद करदे ओह् ऐ सरीड़ी दा साग ते मक्कें दा आटे दा ढोडा जेह्का सरीड़ी दा साग ऐ ओह् ऐ अगर दिक्खेआ जाए तां ओह् सर्दियें च पाया जंदा ऐ सर्दियें च तां करियै पाया जंदा क्योंकि असलै नै इयां अपनै आप ना कुदती निकलदा उसा रहांदे नी ऐ जियां अस लोग मतलव किसे चीज दी फसल उगाने आं ना कोई बी फसल राह्ने आं अस ते उसी ना उगांदे नी हैन ओह् अपने आप गै निकलदा मतलव साढ़ी जे ऐंड़ के दी मतलव इयां रियासी दी इक खासियत ऐ कि ओह् ना अपने आप गै निकलदा और फ्ही उसी इयां बड़ा गै खाना पसंद करदे न रियासी दे लोग उसी मक्कें दे आटे ते ढोडे कन्नै खाना मक्के दे आटे दे ढोडै कन्नै खाना मक्कां बी इत्थें गै साढ़े रियासी बिच्च अस इयां कोई जिसलै अस कनकां बड्डी ओड़नें ना उस दे बाद अस मक्का रहाई ओड़ने होने आं हून इसलै सतंबर म्हीना चला दा इसलै एह्दा

टैम बी बड़ा लगदा फ्ही बनाने गी बड़ी टैम लगदा उसी फ्ही अस लोग केह् करने होन्ने आं जगाह् जगाह् बाड़ियां होंदियां नी लोकें इयां फसलां राही दियां होंदियां इयां कुदै घा होंदा इयां बिच्च बिच्च तुप्पना क्योंकि इयां घ्हा बिच्च गै लब्भदा बिच्च बिच्च बाड़ियां कुतै उत्थें गै लब्भना ओह् असें चुनने दी जाना उसी फ्ही उसी कम से कम बी कोई दो घैंटे लगदे गै लगदे न उसी चुननें गी मतलव

ओह् थोह्ड़ा इयां कुंगला ते होंदा पर शैल नी होंदा क्योंकि उसी बड़ा बरीक चीरनां पौंदा ते फ्ही उसी ना दो त्रै बारी पानी लाईयै शैल गालनां पौंदा दुई गल्ल एह् ऐ कि ओह् देस्सी घ्यो बगैरा नी बनी सकदा देस्सी घ्यो बिच्च इन्ना जरूरी ऐ ना देस्सी घ्यो बगैरा नी बनी सकदा कदैं बी ओह् एह् मेन गल्ल ऐ कि देस्सी घ्यो बगैर बनी नी ससदा ना भाई लोग खाही सकदे

एह् असेंगी होर बी चाजां मशीन बिच्च कोई चीज बनागे ते उस बिच्च असेंगी जेह्की साढ़ी कुदरती चीजां न जेह्की साढ़ी सेह्त च जानिया ओह्दे च खत्म होई जंनियां इस गल्ला जदूं बी मक्के दा आटा पयाहनी ऐ ना उसी चक्का बिच्च पसाना अदे दुई गल्ल इसी जेह्का ढोडे बनाने दा कम्म बड़ा मुश्कल ऐ मुश्कल तां कि जिसी नेईं औंदे होन एह् हत्थें जदा कम्म ऐ सारा आक्खै कोई पुल्के बेलने उआं नेईं बेलने पौंदे एहह् हत्थैं कन्नै पानी लाई लाईयै बनानै पौंदे हून साढ़ै इत्थें ना एह् बड्डियां बड्डियां साड़ियां औरतां होंदियां मम्मियां उऐ जादा एह् चीजां बनाई सकदियां बच्चे नी बनाई सकदे बाकी एह् ऐ कि जेह्का कला एह् मतलव बड़ी परानी चलदी अवा दी साढ़े जेह्ड़े पूर्वज परदादा दादी उंदी आक्खी दियां गल्लां उनैं बनाई दियां एह् उनें असेंगी एह् चीजां सखाईयां ते अज्ज तोड़ी एह् चीजां सखाइयां न ते बाकी होर बी जेह्ड़ा रियासी च चलदा कढ़ी ढोडा ओह् बी बड़ा मश्हूर ऐ एस ओह् बी खन्ने आं